ہم صبح کے وقت جب نکلتے ہیں گھومنے کے لیے بہت سارے پرندے دیکھتے ہیں اور اس میں گرول بھی دیکھے ہیں کبھی کبھی گرول بھی دیکھ لیتے ہیں کھیت کھلیان بھی جاتے ہیں گھومنے وومنے کے لیے ک پرندے دیکھتے ہیں جیسے کبوتر ہے کووا ہے اور بہت سارے پرندے رہتے ہیں وہاں پہ دیکھنے اچھا لگتا ہے دیکھنے میں گھومنے کے لیے بھی جاتے ہیں یہاں بہتب سارے لوگ جاتے ہیں گھومنے کے لیے اچھا لگتا ہے گھومنے میں کھیتے نان بھی رہتا ہے اور ہرے بڑے رہتے ہیں پرندے بھی رہتے ہیں اچھے لگتے دیکھنے میں بھی اورب ہم لوگ پ جیسے پکچی پالتے بھی ہیں جیسے کبوتر ہو کبوتر پالتے ہیں گھر میں بھی پالتے ہیں اچھا لگتا ہے پالنے میں بھی اور بہت سارے کبوتر بھی رہتے ہیں گھر میں بھی اچھے لگتے ہیں اور دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں وہ کیا پ کبوت کبوتر دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں بچے لوگ اسے اس سے اس کو پالتے ہیں تو اچھے بچے لوگ بھی بہت اس سے خوش رہتے ہیں دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں بچے اور بھی بہت اس سے کھیلتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں اور پر سرس